हॅं बोलू ने बोलू पूर्णियाँमे हॅं बोलू बोलू पूर्णियाँमे तऽ ढेर सारा जगह छै घुमयबला अहाँ कहाँ कहाँ घुमबै मतलब कोन सब चीजमे घूमब मतलब मन्दिर छै पार्क छै होटल छै कहाँ घुमबै अहाँ अहाँ एकटा मतलब ध्रुव उद्यान पार्क छै आ एकटा फनसिटी वर्ल्ड छै वहाँ पर घुमयके जगह छै कौन ध्रुव उद्यान पार्क मतलब बहुत नीक छै आओर ओतय भीड़ भी बहुत जादा होइ छै आओर एकटा छै फनसिटी वर्ल्ड ओहो मतलब एकटा पार्क छै ओ बहुत बड़ छै मतलब मतलब पेड़ पौधा सब छै ओहिमे बड़ बड़ आ बहुत नीक जगह छै ओहो खायके सामान यहाँ जे छै सब किछु मिलै छै जे छै होटल वगैरह छै वहाँ पर सब जगह रेस्टोरेंट छै ओकर दोकानमे जे छै बिहारके फेमस छै लिट्टी चोखा ओहो सब ओतए मिलै छै ओहो सब खाय सकै छियै आओर भी बहुत सारा जगह छै जे छै एगो आस्था मन्दिर छै वहाँ पर सब जगह जे छै मतलब जितना भी फास्टफूड छै सब किछु मिले छै वहाँ पर कि बोललियै घुमयके जाय लए मतलब बस ट्रेनमे आबु वहाँसॅं मतलब टेम्पू पकड़ि कऽ मतलब अगर जे छै जनता चौक जाना छै एकटा ध्रुव उद्यान पार्क छै वहाँ टो टो पकड़ि कऽ पहिले जनता चौक जाउ वहाँ सऽ फेर टो टो चेंज करु यऽ तऽ पैदलके भी मतलब रास्ता छै वहाँ पैदल चलि जाउ ध्रुव उद्यान वहाँ जाउ टिकट विकट कटै छै टिकट कटाउ आउर अन्दर जाउ वहाँ पर बहुत सारा घुमयके जगह छै घूमू सब जगह अऽ मातलब पेड़ पौधा भी छै वहाँ पर छोटा छोटा छै बडा बडा भी सब छै मतलब घास छै घासमे मतलब कटिंग उटिंग होइ छै पेड़ पौधामे कटिंग वगैरह होइ छै मतलब सब चीज छै

आओर तऽ ढेरी चीज छै अन्दरमे जयभु तऽ वहाँ पर मतलब बच्चा सब के अथि छै अन्दरमे पार्कमे अलग सऽ अन्दरमे टिकट कटाबए पड़ै छै आ ओकरामे टिकट काटा कऽ अन्दरमे जा सकैत छै घूमि सकैत छियै छै आउर एकटा मतलब कि बोले छै हाँ बच्चा सबके खेलयबला छै तऽ अन्दरमे जे छै अन्दरमे जे छै ने मतलब बच्चा खातिर अलग सऽ मतलब टिकट कटाबए पड़ै छै ठीक छै तऽ ठीक ठीक आबू